आङो सावगारिखौ गिबियावनो नायग्रोयो बिनि उनाव आं बबेयाव खालार होनांगौ बबेखौ बबेनि खालारखौ बांसिन खालामनांगौ बबेनि क्लियारिथि माने नुथाइखौ बारा खालायनांगौ बबेनि खालारखौ खम खालामनांगौ आङो बेबायदि माने इदिद खालामो आरो ना सावगारिखौ आरो बिनि उनाव आं बाहायग्रा माखासे सफ्टवेर एबा एप्लिकेसनफोरा जाबाय पिक्स आर्थ ओमफ्रायो पिक्सेल लेप ओमफ्राय लाइट रुम बेफोराव आं माने गोबां रोखोमै माखासे फटकफोरखौ इदिद खालामो आरो आरो बिनि उनाव मानो होननानै बुङोबा जों सावगारिखौ जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जायो जुदि जों अबाफोर जायगायाव बेराय हैदोंब्ला एबा फथक लादोंबा जों बेखौ माखासे ससियेल मेडिया याव आपलड खालामनो बिनि थाखायबो जों सावगारिखौ इदिद खालामनांगौ जायो आरो बेल' नङा जों जुदि कलेज माबा मोनसे अबेबा मोनसे प्रग्रामफ्राव मिथिंफ्राव जोङो प्रेजेनथेसन एबा जों माखासे मानसिफोरनो देखायनो गोनां जानायाव जों सावगारिखौ देखायनांगौ जायो आरो आरो बे सावगारिखौ देखायनाय समाव जों माखासे माने क्लियारिथि एबा नुथाइफ्रा खम जायो आरो बिनि थाखाय आङो बे नुथाइफोरखौ मोजाङै नुहोसिननो थाखाय आरो बे सावगारिखौ मोजाङै सुबुंंफोरनो फोरमायना होनो हानायनि थाखाय आङो सावगारिखौ इदिद खालामनाय जायो आरो